हैलो ठीक ठाक तू सना अज्ज कियां चेता कीता ना ना यार मेरा फोन मिला दा गै ऐहा मिला दा हा नेईं नेईं ऐसा कुछ गै निं ऐ तू झूठ बोल्ला करनी मेरे कन्नै अच्छा कुछ निं यार कॉलेज़ आन दा बी टैम निं लगदा घर प्रॉब्लम्स चला दे ना सब ठीक ऐ यार बस थोह्ड़ी हारी हेल्थ खराब ही होर कॉलेज़ दा सना ओह् यार में सुनेआं ओह् मिगी सना दी ही दिक्षा सनादी ही की कॉलेज़ ओह् आवा दे इंटरव्यू आह्ले आवा दे नौकरियां लैनियां न यरा हून मैह्नत करना गै पौनी ऐ केह् पता नंबर अड़ी गै जाए अं ते दिक्खी लैन्ने आं आं लाई लैने आं दिक्खी लैने आं केह् पता ओह् कल्ल आना उनें उनें गै इंटरव्यू आह्लें आं ते कल्ल मिगी बी आना पौना यार इंया बी सेह्त ठीक निं रौहंदी ते कोई निं चल ठीक ऐ आई जाह्गे आं ते मैह्नत करनी गै पौनी ऐ कुछ सेटल ते होना ई ऐ आं आहो कुत्थें बनी गै गेदा ऐ अं चल ठीक ऐ कल्ल आई जन्ने आं आई जन्ने आं दिक्खी लैन्ने आं अं ठीक ऐ फिर कल्ल में बी आई जाह्गी आं ठीक ऐ मिगी पिक करी लैआं घरा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक